لاک ڈاؤن ایک ایسا دور تھا بہت ہی مشکل بھرا دور تھا تمام دنیا کا کاروبار سب ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا اسکولس بند تھے کاروبار بند تھے آفیسز بند تھے ہر چیز بند تھی اور لوگ اپنے گھروں میں محدود ہو کر رہ گئے تھے ایسے وقت میں میں نے بھی جو میں گھر پر ہی تھی بہت ساری خالی وقت میں بیٹھ کر کیا کرنا سوچ کر ہم نے بہت ساری چیزیں پکانے کی کوشش کی ویسے تو کچھ چیزیں مجھے اچھی طرح آتی تھیں اور کچھ چیزیں نہیں آتی تھی جیسے کہ کچھ میٹھے بنانے آتے تھے نہیں آتے تھے میں نے بہت سارے میٹھے پکانے کی کوشش کی میٹھے پکوان سیکھے کئی سارے پلاؤ سیکھے پکانے کی کوشش کی پکایا اور میرے گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے اِس طرح سے لاک ڈاؤن میں ہم نے بہت ساری چیزیں پکانے کی کوشش کی اور اُس میں کامیاب بھی ہو گئے